जी हाँ नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते

जी हाँ जी हाँ जी हाँ

जी हाँ

जी हाँ जी हाँ हमारे स्कूल में एडमिसन करवा आप आइए एडमिसन करावाइए जब बच्चा आपका पढ़ेगा तभी आप यहाँ पर बताएगा तभी आप देखना कैसा स्कूल है क्या है सब कुछ खेल खलने वाला वहाँ सब सारा समान है पंखा भी है कूलर भी है सारी व्यवस्था वहाँ सब अच्छी हैं आप बिल्कुल बिल्कुल मैम सब चीज पर जो कुछ करिए सब कुछ व्यवस्था है आप आ के वहाँ देख लेना मैं मैच व खेलने वाला सारा सामान है वहां आपका बच्चा मैच खेलेगा फूटबाल सबकुछ वहाँ खेल सकता है खेलने वाली हाँ हाँ मिलेगी

सबकुछ है सब नहीं ए तो आप चेक करिए वहाँ की पढ़ाई अच्छी तो होगी यहाँ आकार आप भी चेक करिए इसको क्या पढ़ता है खेलता है क्या करता है यहाँ यहाँ तो सारी सुविधा आपका बच्चा वही स्कूल में रहेगा सारे सब सुविधा होगी सब देखभाल होगी सबकुछ देखा जाएगा कहीं बाहर नहीं जाएगा स्कूल में रहेगा जी हाँ